जशें की तुमी जाणा गोंय आमचें समुद्र किनाऱ्याक लागोन फामाद आसा वेगवेगळ्या शहरातून शहरातून ट्युरिस्ट पर पर्यटन गोंय गोंयान भोंवपा येता हांगा वेगवेगळ्यो अश्यो एडवेंचर एकटिविटी अश्यो आसात जशे की पॅराग्लायडींग स्कुबा डायवींग पॅरा सेलींग पॅराशूट मागीर बोट रायड्स आसतात वेगवेगळी क्रुझीस आसता जेंचेर रातचें जेवण आनी डान्स डान्स कार्यक्रम बी आसता वेगवेगळी गोंयांत हांगा फामां अशीं घातलेलीं आसा जितून फूल अशी फॅमिली तुमी वचून पिक पिकनीक एन्जॉय करूं शकतात थंय स्विमींग पुलाची प्लेयींग प्लेयींग ग्रांवडाची अशी सगली सोय सोय आसता इव धर एक समुद्र किनाऱ्यावर न्हांवपाक मेळटा रेंवेंत खेळपाक मेळटा भुरग्यांक समुद्र किना किनाऱ्या कडेन दोन ते तीन गार्ड्स अपोयंट आसता जे बुडटल्यांक वाचोवपाक मदत जाता